मेरा ज़िला उज्जैन हैं वह जो मैं जब पढ़ने जाती थी तो मेरे को बहुत दिक्कत आती थी जा नहीं पाते थे जिससे वह हमारे गाँव से कोई बस है कोई वगैरह वाहन कुछ भी नहीं चलता था तो हमें जाने में बहुत समस्या आती थी और वहाँ हम जो यह है साइकल वगैरह से जा नहीं सकते थे वो हमारे तरफ भी ना लोगों को पता चलता है यहाँ यह लड़कियों जैसे स्कूल जाती है तो वह हमला करते थे लड़कियों पर और बहुत ये करते हे अत्याचार इसलिए ना हम अकेले स्कूल नहीं जा पाते और वो यह वाहन भी कुछ नहीं चलते थे तो हम अकेले जा नहीं सकते थे जैसे और हमें कम से कम पाँच छः किलोमीटर दूर जाना पड़ता था घर से तो हमें दिक्कत आती थी चढ़ने